जय झूले रितीका दीदी मां अक्स पियो ॻाल्हायां मां मां ईअं पियो ॿुधायां की मां यू एस जे पढ़ाई करण लाइ वञां थो त मुंहिंजे पास्पोर्ट रिन्यू कराइणो आहे इन लाइ मां ॾाढो ख़ुशि आहियां त मां सुबुह जो ॿारहें लॻे ई अपॉईन्टमेन्ट आहे त ॾहें लॻे तियारु वियारु थी निकिरी वेंदमि मस्तु छो की वरी लेट थी वेंदो